हाँ जी मेरी बात गीता ट्रैवल एजेंसी से हो रही है हाँ तो जी मेरा नाम राजकुमार है और मैं इंदौर में रहता हूँ तो मुझे ओंकारेश्वर के लिए पूछना था कुछ जानकारी चाहिए थी

हम लोग पचास लोग हैं हाँ कुछ हाँ उसमें क्या है कि कुछ हमारे दोस्त हैं कुछ फैमिली के लोग हैं और कुछ स्टूडेंटस टाइप सभी दोस्त मतलब सभी लोग हैं उसमें हाँ इसलिए हमको शायद टूरिस्ट गाइड की भी जरूरत पड़ सकती है

हम लोग ने पूरा डिसाइड किया है कि हम लोग पंद्रह दिन कब करें पूरा

हाँ ठीक है हाँ क्या है कि हम लोग मैंने ये सोचा था कि अगर जा रहे हैं टाइम निकाल के तो पूरा ही घूम के आए क्या है कि फिर कभी कभी तो मौका मिलता जाने का इसलिए

हाँ यही तो मैं यह कह रहा था कि मतलब किसी आप टूरिस्ट गाइड को हमारे साथ भेज दीजिए तो जो मतलब हम लोग जहाँ जहाँ घूमना चाहते हैं तो वो वहाँ हमें बता देंगे क्योंकि हम लोगों में से कोई नहीं जानता कि कहाँ क्या चीज है कहाँ घूमना है कैसे जाना है कैसे क्या माहौल है वहाँ का इसलिए जी और हमको ये करनी है चौदह फरवरी से उसके बाद पंद्रह दिन कितनी तारीख को आएगा चौदह उनतीस फरवरी को यानी कि मतलब एक मार्च हो जाएगा

अच्छा हमको होटल के रूम मतलब ए सी वाले चाहिए है और दो नॉन ऐ सी चाहिए है हाँ और टोटल हमको दस रूम चाहिए

हाँ जी मैं ये चाहता हूँ कि सबसे मतलब कम से कम खर्चे में ये हो जाए ठीक है मैं आप मुझे इंदौर के जो ऑफिस का नंबर है वो आप मुझे सेंड कर दीजिए तो मैं उनसे भी एक बार बात कर लूँगा और फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि कैसा क्या रहेगा फिर मैं आपसे बात कर लूँगा क्लियर कंफर्म

जी जी जी जी जी जी ओके ओके ठीक है ओके थैंक्यू वेलकम